करेबै कि ईन्सोरेन्से ने करेबै

महीना बला करेबै

साठि बर्ष

दस लाख मिलतै एहिमे जे छै ओ सब कि करै लए परतै हँ ओकर ओ ईसब कराय कऽ तब देतै तब ओहिमे जमा हेतै

आ सब किछु मिलतै आओर ईसब जे छै हँ आ ई जे छै समय पुरा होइके बादमे जे छै केतना दिनके बाद रुपैआ मिलतै हँ हँ ओहिमे गारंटरों आओर चाही

आ ओकर जे छै समय पे मिल जाइ छै ने हो कि परेशानी आर होइ छै

हँ ओ तब ओकरा ऋणेके रूपमे मिलतै ओकरा ऋणेके रूपमे मिलतै हँ हँ तऽ ओकरा ओतनाके मिलतै